چند پروڈکس جو حالیہ میں نے خریدی ہے اس کا میرا تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں کہ میں بازار میں مختلف دوکانوں سے خریداری کیا اور خریدا تو چند لوگوں کے پاس چند ایسی چیزیں بہت مہنگے ملے اور اور جلدی خراب ہوگئے اور بعض جگہ میں خریدا اور کم منافع پہ وہ لوگ بیچے اور وہ چیز میں خریدا اور بہت دن تک ٹکے رہے اچھے رہے اور ان کے پاس بہت سے لوگ بھی گاہک بھی خریدنے والے دور دور سے آتے اور آ کے لطف اندوز ہوتے خوش ہوتے وہ چیز دور دور سے آ کر وہاں سے خریدتے اپنے گاڑیوں پہ سوار ہو کر اپنی ہم شریک حیات کے ساتھ بچوں کے ساتھ آ کے خریداری کرتے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تاجر تجارت کرنے والا کو خود غرض نہیں بننا لالچی نہیں ہونا ورنہ وہ دوکان وہ دوکان وہ پروڈکٹ جو ہے سب فیمس نہیں ہوتا معروف نہیں ہوتی اس کی شہرت نہیں پاتی شہرت پانا وہ وہ اس کے لیے کہ ہم یہ یہ ہمارے کم منافع کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی خدمت لوگوں کو دھوکا نہیں دینا اس نیت سے کرنا اگر وہ دھوکا دینے میں اگر میری میں اس جگہ ہوتا تو ہم کیسا اس کو فیل کرتے محسوس کرتے اس کو ذہن میں رکھ کے کرنا ایک انسانی ہمدردی کو لیتے ہوئے اگر آپ تاجر اگر تجارت کرا وہ یقیناً کامیاب ہوتا اس کی ترقی دن دوگنی چار چوگنی جو ہے سو بڑھ جاتی تو لہٰذا کہ ہم کم منافع سے کام کرنا رفع آپ اس پہ ٹکے رہے اچھا پروڈکٹ آپ اکھا اچھے پروڈکٹ تیار کرے تو آپ ترقی کرتے آپ کی ناموری ہوتی آپ کو شہرت پاتی اور بہت بڑے آپ تاجر بن سکتے تو بعض جگہ ہم لیے تو وہ لوگ زیادہ لالچی میں جو ہے سو مہنگا بیچے اور جو ہے سو اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامان نہیں بکا کئی دن تک رہ کر خراب بھی ہوگیا اور جہاں لوگ جو ہے سو اچھا سیل ہوتا والوں کے پاس فریش مال رہتا لوگاں بھی اچھا آتے کم منافع پہ کام کرتے تو تاجر کے لیے سب سے پہلے ایماندار ہونا اور تعصب بھرا نہیں ہو رہا تعصب نہیں ہونا کہ انسانی ہمدردی رہنا خود اپنا بھی نقصان نہیں کر لینا اپنا بھی فائدے کا لحاظ رکھتے ہوے ہم تجارت کرے تو ہم تجارت کامیاب ہوتی قانوناً بھی یہ بات واضح ہے کہ ہم کوئی چیز کو مہنگا ہوئے تک اسٹور کر کے رکھنا جو ہے سو گناہ ہے یہ جرم ہے لہٰذا آدمی کم منافع پہ بیچ دینا بعض اوقات یا ایسا تاجر کیا کرتے اندازہ ہو جاتا ان لوگ کو یہ اب یہ مہنگا ہونے والا ہے چیز تو اس کو نہیں پیچتے مارکیٹ میں نہیں لاتے بعد میں مہنگا ہونے کے بعد لا کے پیسہ کماتے یہ غیر انسانی فعل ہے یہ قانوناً جرم ہے ایسا تاجر کو کامیاب نہیں ہوتا وہ تجارت میں برکت نہیں ہوتی شکریہ